आमचे ट्रेडिशनल गेम्स म्हणजे कितें अशें नाल्ल दाणयता म्हणटा पळय आमची फेस्तां बीन आसता पंदरा ऑगस्टाक फेस्त आतां सगळे इगर्जेनी तेन्ना अशे लोक अशे नाल्ल ताणयता त्यो अश्यो गेमी खेळटा नाल्ल ताणप म्हणजे कितें म्हणचे अशें नाल्ल सोलून हाडप नाल्ल असो घट घट्टेचो आसता पळय तो असो जे प्रत्येक जाण आपले नाल्ल घेवन येता आनी ते असो ग्रावंडार खेळटा नाल्ल दवरता आनी त्या नाल्लाचेर दुसऱ्या नाल्ल मारप जो नाल्ल मारलो नाल्ल कोणालो पळय फुट्टा आनी जो नाल्ल फोडून फोडून असो कोणालो नाल्ल तसोच उरता तो विनर तेका म्हणटा नाल्ल ताणो ते अशे सगळ्यात कडेन अशे सगळ्यात कडेन म्हटल्यार अशे गोंयान थोडे कडेन अशे इगर्जेक हेजे वयल्यान ते गेमी आसता आनी दुसरें म्हटल्यार लोगोऱ्यांनी लोगोर्यांनी म्हटल्यार एकामेकाचेर अशें हें लायता लगोऱ्यो आसता ते एक तर लांकडाचे आसता नाजाल्या अशें आमच्या आतां गांवांनी भुरगीं खेळटा म्हणटकीर ते फातरूच अशें एकामेकाची दवरता आनी तेजे बॉल मारता आनी फोडटा फोडले म्हणटकीत मागीर ती दुसरी भुरगीं आसता ती अशी खेळ एक म्हणजे कोणें पळय बॉल मारून फोडला तेंचे त्या टिमीन ते सगळे एकामेकाचेर लावप पूण ते तितले म्हटल्यार ते धरता तांकां आवट करप आसता ते तितले म्हटल्यार तेणें तें सगळें लावप आसता पूण अशें आतां ते गेमी कोण अशें खबर आशिल्लीच खेळटा आतां थोड्या भुरग्यांक खबरूच आसना आमकां आतां खबर आसा म्हणटा आमीच तांकां दाखोवप न्हू तें अशें खेळटाल्यो आमचे ट्रेडिशनल गेमी म्हणून आणीक आनी कसली आसा ताबलांनी ताबलां म्हणजे कितें पांयां कशी बडी बडयो बांदता बडयो म्हटल्यार कोणो पांयांक बांदता दोनी पांयांक आनीक ते अशे बडयांनी चलता आतां चडशे आतां आमकां पळोवंक मेळटा खंय शिगमो आसता तेन्नाच अशें भुरग्यांक अशें दाखोवंक मेळटा म्हणजे ही आमची ट्रेडिशनल गेम म्हणून शिगम्याक अशें हेका पांयांक बांदता आनी ते अशे शिगम्याक फुडें अशे आसता ते चडशे दादलेच आसता बांदून आमीच जावन तांकां दाखोवप हें आमचें ट्रेडिशनल गेम म्हणून खंयची ताबलां बांदता ती पांयांक बडी बांदप आनी ती मागीर अशें आपलो बॅलंस सांबाळून बेलन्स सांबाळून अशें चलप ते ताका ताबलांनी म्हणटा मागीर फातरांनी गेमी खेळटा अशें पांच फातर घेता अशें हातीचेर दवरता उडयता वयर आनी एक एक तो घेवप मागीर ताकाय अशे फातरांनी अशी गेमी आमची गोवन ती एक फातरांची गेमी आमी खंय खेळटा